انڈیا میں فیسٹیول بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے سارے ہندوؤں کے جو فیسٹیول آتے ہیں وہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں پورے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں مندر جاتے ہیں ورت رکھتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے پکوان الگ الگ ڈشیز مٹھائیاں سب کچھ بنتا ہے مسلمس کے یہاں جو تہوار ہوتا ہے رمضان ہوتے ہیں اس میں بھی بہت ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں بہت صفائیاں کرنی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں پکوان میں بنانی ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنے میں ہی ٹائم جاتا ہے اور ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے فاسٹ ہوتے ہیں ان میں بھی فاسٹ ہوتے ہیں اور بہت تیاریاں ہوتی ہیں کرسچن کے جو وہ تہوار آتے ہیں کرسچن کا ایک ہی ہوتا ہے جو مین ہوتا ہے جو کہ ہے کرسمس کرسمس میں وہ چرچ جاتے ہیں پورا گھر صاف کرتے ہیں سجاتے ہیں اور کیک کاٹا جاتا ہے اس دن اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کھیلا جاتا ہے گیمز ہوتی ہیں کھانے پینے کا سارا انتظام بہت ساری چیزیں ہیں جو انہیں بھی کرنی پڑتی ہے انڈیا ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ ہر چیز ہر تہوار کوئی سے بھی دھرم ہو ہر تہوار کو اچھے سے منایا جاتا ہے